हाँ जी भाई जी बोलिए हाँ जी भाई जी आप जेमिन स्टूडियो में बैठे हो तो मैं वही बोलूँगा ना और कोई दूसरा थोड़ी बोलूँगा हाँ तो ठीक है तो रख लेंगे अपन करवा देंगे प्री वेडिंग का कहाँ पर जयपुर से बाहर से करवाना है कि जयपुर के अन्दर ही करवाना है जयपुर जयपुर में है ये या नागपूर वो इसका सब सब हम बताएंगे पर हमारा जो ख़र्च हुआ ना वो आपको उठाना पड़ेगा हाँ और कौन उठाएगा हाँ जी भाई हाँ भाई जी सब बाक़ी सब हम बताएंगे जैसा आपको चाहिए है अभी का जैसे इन ख़र्च वेडिंग शूट चाहिए नार्मल चाहिए जो जैसा चाहिए वैसा बता देंगे हम आपको आप इतने में तैयार हो ना ठीक है भाई जी और लोकैसन क्या है अब के ही अंदर जाने के पैसे लेते हैं तो उसके तो वहाँ वहाँ आपको तो देने पड़ेंगे बाक़ी तो जहाँ नहीं होंगे वहाँ

वो आप लोड क्यों ले रहे हो वो तो हमारी हेडेक है अब तो बस डील फिक्स करते हैं

वो तो फिर एंड में देख लेंगे शादी का भी होगा ना हाँ दो दोनों मिला के आपको पड़ जाएगा यार वही कि दो पेटी साढ़े दो पेटी क़रीब डिस्काउंट कर लेंगे उस में

सब सब सब सब जी करवाएँगे नहीं नहीं फिर फिर सब हमारा है हाँ वो कर लेंगे यूज़ करने सब सब सब हम देंगे पैसे वैसे बना कर पैसा ले लेंगे शादी के बाद जल्दी कोशिश कर लेंगे बाक़ी पैंतालीस दिन का एवरेज है

वो तो मैं समझ गया अब आप कहो तो मैं मैं भी जल्दी करवा देंगे कोशिश करेंगे तारीख़ क्या है नहीं नहीं नहीं नहीं तारीख़ क्या है तो हाँ तो ठीक है हाँ बीस महीना पंद्रह बीस दिन तो आपके प्री वेडिंग में लग जाएगा ठीक है और तो यानी एक महीने डेढ़ महीने पहले अपन प्री वेडिंग कर लेतें हैं फिर उसे एडिट भी करना पड़ेगा वापस सब करना पड़ेगा तो देख लो फिक्स कर लें डील दो तीन कर लेते हैं हाँ रिव्यू देख लेना गूगल पर मिल जाएँगे ठीक है दो तीस का फाइनल करते हैं अपन